आतां स्कुला बाबतींत उलयतना चडशी बरी फेसिलिटीज म्हणटा ते प्रायवेट स्कुलान आसता इंस्टेड ऑफ गव्हर्मेंट स्कुल्स कित्याक प्रायवेट स्कुल्सान सोगले हें लेटेस्ट टॅक्नोल आय नोटीस केले आहा लेटेस्ट टॅक्नोलॉजी आसता आनी गव्हरमेंट स्कुलान चडशे एनवायरमेंटी मसता आनी केन्ना केन्ना लोकेशन पासून तितलें बरें आसना लर्नींग एनवायरमेंटाक आनी तेश कोन मॉर्डन फेसिलिटीज एनरीच कोत्ता स्टुडंट्साची नॉलेज फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट घरात टी वी घालात टिवीक शिकयताना टिचींग मेथड पासून हें जाता इम्प्रूव जाता आनी भुरग्यांक ह्या दिसांनी चडशे आतां म्हणटात जेन झी झॅन आल्फा जेनरेशन म्हणटात ती आतां चडशे फोना बाबतीन टॅक्नोलॉजी बाबतीन एडवान्स जाली जायते ताका लागून तेंची स्टँडर्डाक किप कोरपाक आमकां तेंचे हे एक्सपेक्टेशन्स मीट करपा पडटा आनी आतां जायते टिचर्सांक रिप्लेस करपाक येया पासून ए आय बॉट्स पसून जाल्ले आसात तेका व्हरून म्हाका दिसता टिचर्सांक आपली आपली नॉलेज पासून इम्प्रूव करपाक जाय आनी एनवायरोमेंट वचून गरजेचो कित्याक तूं तुगे सिट्युएशन घेया तुगे क्लास एनवायरमेंट कित्या आतां चडशे वेल लिट एनवायरोमेंटान म्हणल्यार चड बरी लायटींग बी आसता तिंगा एनवायर म्हळ्यार सारकें शिकपा कशें दिसता आतां तुजें लायटींग डीम आहा तुजें वेन्टिलेशन सारकें ना तुजें क्लासरूम धटी हाय तेश कोन्न जाल्यार तिजे अेशकोन्न प्रोब्लम जावपी म्हळ्यार शिकपाक इतलें दिसना अशें आनी तुगे एडुकेशन तूं इमपार्ट कशें करता म्हळ्यार एडुकेशन कश कोन शिकयता तूं कश कोन तुंचे जायते जायते टिचर्स आसतात ती बरी शिकयतात कित्याक ते एग्जांपल्स बरी दिताय कित्याक ते एग्जाम्पल उजार कोत्ताय आनी रियल लायफ सिट्युएशन दिताय चडशे बुकीश नॉलेज जावप वचपाचे न्हू हें आमचे हे चॅलेंजीस आसाय आनी जायते पाटी आमी भुरग्यांक आपले ओन शिकपाक दिना आमी भुरग्यांक स्पून फिडेज कोत्ताय म्हणल्यार आमचो प्रॅक्टीकल जायना भुरग्यां बाबू फॉर एग्जाम्पल तूं क्वेशन बँक दिता भुरग्यांक आतां भुरगीं चडशीं क्वेश क्वेशन बँक जाल्यार तितून तशें दोन येतली आतां ती आतां तूं ओपन दवरलो अरे भुरग्यांचे प्रेशर येता भुरग्यांचेर हें दिसता आनी भुरग्यांक शिकपाक दिसता कित्याक तांकां शुवर ना अरे तितलें क्वेशन येतलो तितून जें क्वेशन येतलें ताका लागून म्हाका दिसता स्पून फीड करपाक उणें करपाचें सामकें बंद करपाक न्हू कित्याक मदेंच बंद केल्यार हे प्रेज एशें जातलें इनकम्पिटीस जातलें ताका लागून मातशें स्लोली टायम घे आनी गो फोर इट